साढ़ै इत्थे ग्रांऽ बिच्च कोई स्पोर्टस सैंटर ते ऐ नी ऐ पर एह् ऐ कि स्कूलै दे थ्रू जेह्ड़े जियां गोवरमैंट स्कूल होई गे उत्थें बड़े सारे औंदे स्पोर्टस किट्टां आंदियां होर साढ़ी जेह्ड़ी पचांयत ऐ उत्थैं बी स्पोर्टस किट्टां आंदियां जियां बाली बाल दी आई गेई बैट बाल दी आई ठीक ऐ ओह्दे बाद फुट बाल दी बी आई चैस आई बड़ी सारी गेमां जेह्दे च मैंटली बी असेंगी साढ़े दमागै बी तेज करदे साढ़ी बाडी गी बी फिट रखदियां ओह् आह्लियां गेमां बड़ियां आई दियां ठीक ऐ बाकी साढ़ा इत्थै स्पोर्टस आह्ला जेह्ड़ा सैंटर ऐ ओह् इत्थें मतलब जित्थें असें बड़े बड्डा ग्राउंड जेह्ड़ा ऐ ओह् उधमपुर ऐ जिसी अस सुभाष स्टेडियम आखदे ठीक ऐ ओह् बड़ा बड्डा ग्राउंड ऐ उत्थें सारे मतलब डिस्टिक लैवल उप्पर गेमां खेलियां जंदियां साढ़े इत्थें ग्रांऽ बिच बी निक्कियां निक्कियां ग्रांउडां हैन जित्थै अस खेली सकदे उद्धर पर उद्ध इद्धर बी होंंदी ऐ इद्धर इद्धर विलेज लैवल पर बी होंदियां इत्थें ओह् जां फेर पंचायत लैवल पर टूर्नामैंटा होंदियां इत्थें बाकी आखो इत्थें इयां डिस्टिक लैवल पर नेईं होई सकदियां इत्थे कि के निक्की ग्राउंडां न एह् ठीक ऐ बाकी सुभाष स्टेडियम जेह्ड़ा उसी बनाए दा गोवरमैंट न ते ओह् बड़ा इक बड्डा ग्राउंड ऐ जित्थे कि स्पोर्टस सैंटर ऐ ओह् इक ठीक ऐ ते उद्धर बड़ा स्हेई ऐ मतलब खेलने गी मतलब बड्डे बड्डे टूर्नामैंटा होंदे जेह्ड़े डिस्टिक लैवल पर उत्थे गै होंदियां ओह् ठीक ऐ उद्धर उद्धर बी बड़ी सारियां गेमां खेलियां जंदियां में दिक्खे दा उत्थें लोक रनिंग बी करदे साइड उप्पर ट्रैक उप्पर उद्धर फुट बाल बी खेलेआ जंंदा फ्ही नुहाड़े बाद उत्थें क्रिकेट बी खेलेआ जंदा बास्केट बाल कोर्ट बी ऐ उत्थें बड़े सारे उत्थें जगह् न अदे ओह् साढ़ा उधमपुर बिच्च गै ऐ ओह् इक